हेलो हाँ दीदी नमस्ते दीदी हाँ हॉस्पिटले लागलै फोन हमें पूनम दीदी बोलै छी हाँ आसा हाँ नर्स छी आसा कर्मी हाँ कौन डाक्टर से अहाँ के देखेनाइ य कोन विभाग मे अए त दीदी सोमवार अरे तो दीदी सोमवार के ना ऊ बैठैत य मंगलवार बुधवार क आज ऊ ना मिलेगा तो दूसरा है ना दीदी दूसरा से दिखवा देंगे आइए ना उसके जगह पर दूसरा आते हैं ना दूसरे से दिखवा देंगे

हाँ वो हाँ सोमवार मंगल मंगलवार बुधवार को हाँ मंगलेवार को आइएगा ठीक तो ठीके है तो मंगलेवार को तब आइए लेकिन सवेर में आ जाइएगा मंगलवार को आइएगा फस्टे आवर हम हम मदद कर देंगे दीदी अप हाँ आप कौन चीज़ सब जो जो जाे ज़रूरी था सब दिखवा लीजिएगा जो दिक्कत है ठीक है दीदी आकर के दिखवा लीजिएगा दवाई जो लिखाना है लिखवा लीजिएगा जो यहाँ उपलब्ध होगा वो ले लीजिएगा नहीं उपलब्ध होगा तो बाहर से भी ले लीजिएगा दवाई लेकिन दवा पूरा कोर्स लिखवा लीजिएगा हाँ हाँ बढ़ियाँ से लिखते हैं सर और हाँ डॉक्टर बहुत अच्छा है दीदी हाँ तो हाँ तो और दिखवा लीजिएगा सब विभाग का डॉक्टर अलग अलग बैठते हैं ना सबसे लिखवा लीजिए हाँ नहीं तो दिखवा ले नहीं रहते हैं डॉक्टर साहेब तो आ जाइएगा सबेर में और दिखवा लीजिएगा आ सवेर में उतना भीड़ भी नहीं रहते हैं लेट में आइएगा तो ज़्यादा भीड़ रहते हैं सवेर में आइएगा तो भीड़ भी नहीं रहते हैं आ आराम से दिखवा लीजिएगा आसानी से काम हो जाएँगे ठीक है दीदी ठीक है दीदी ठीक है नमस्ते